پانی انسان کے جسم کے مختلف عملوں اور سرگرمیوں کے لیے بنیادی ضرورت ہے یہاں وہ اہم چیزیں ہیں جن کے لیے دن بھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے حیات کے بنیادی عمل جسم کی تمام حیاتاتی سرگرمیوں کے لیے پانی ضروری ہے یا جسم کے خلیات کو غذائی اجزا پہنچانے اور فاضل مواد کو نکالنے میں مدد کرتا ہے پانی کا توازن برقرار رہنا جسم کے مختلف حصے جیسے خون نظام ہضم اور عضلات کو مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ صحیح طور پر کام کر سکیں درجہ حرارت کا کنٹرول پانی جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے میں مدد دیتا ہے پسینے کے ذریعے پانی کے اخراج سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے نظامِ انہضام پانی کھانے کے ہاضمیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ خوراک کو نرم کر کے ہاضمے کو آسان بناتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے گردوں کی فعالیت پانی گردوں کے ذریعے جسم سے فاضل مادے اور زہریلے مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے گردوں کی صحت برقرار رہتی ہے توانائی کی سطح پانی جسم میں توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے پانی کی کمی سے جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے جلد کی صحت پانی جلد کو نمی فراہم کرتا ہے جس سے جلد نرم اور تندرست رہتی ہے پانی کی مناسب مقدار کا استعمال صحت مند جسم اور بہتر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے